में इक देस्सी बंदा ऐं में इक गांव दा रौह्ने आह्ला बंदा ऐं जियां कि तुस दिक्खनें ऐं कि रुट्टी साढ़ै आस्तै बड़ी जरूरी ऐ अगर जिन्दगी ऐ तां रुट्टी बी ऐ तुस रुट्टी खाना बड़ी जरूरी ऐ अगर तुस इक दिन दो दिन रुट्टी नेईं खागे ते तुस समझी सकने मीं रुट्टी जि'यां बड़े तरीकें दी होंदी मिगी रुट्टी बड़ी पसंद ऐ जि'यां कि दाल होई गेई माहें दी दाल चनें दी दाल कोई बी दाल होई गेई बौह्त पसंद ऐ ओह् मिगी बनाने बी औंदी ऐ दाल बनाने च इ'यां कि बौह्त गै अच्छे तरीके दे मसाले यूस होंदे जि'यां कि जीरा होई गेआ ठीक ऐ हल्दी होई गेई मर्च होई नमक होई गेआ गर्म मसाला होई गेआ इ'यां कि मसाले यूस होंदे इं'दे च इं'दे च बौह्त गै जि'यां कि साढ़े इद्धर डोगरें च साढ़े इत्थै धाम होंदी अम्बल बनांदे अम्बल च कोलें दा तड़का दिंदे कोलें कन्नै साढ़े इत्थै डहानें च बनदी दाल जि'यां दाल सगलें च बनदी दो कुछ इ'यां ऐसे टाईप दा बर्तन होंदा जेह्दे च दाल बनदी जि'यां कि जि'यां कि भिंडियां मीं बौह्त पसंद ऐं भिंडियें च जि'यां कि भिंडियां बनाने आस्तै पैह्लैं में भिंडियां चीरना फिर उ'नें गी धोना फिर भिंडियें च पैह्ले में भिंडियें गी सुटना फिर ओह्दै च लून पाना मर्च पानी हल्दी पानी थोह्ड़ी सारी ते गर्म मसाला पाना ओह्दे कन्नै भिंडियें दा सोआद दुगना त्रिगना होई जाना जेह्दे कारण ओह् भिंडियां बौह्त गै अच्छियां होई जंदियां मतलब कि उं'दा सोआद बौह्त गै अच्छा होई जाना जि'यां कि कोई बी इ'यां हर इक चीजा गी बनाने दी बक्खरी बक्खरी ओह् होंदी जि'यां कि कोई बी मतलब अगर कोई बी कढ़ी बनाई ओड़ी जि'यां कढ़ी कोई बी चीज बनाई ओड़ी ओह्दे च में हिंग बी पाना होना हिंग मतलब हिंग कन्नै सोआद खश्बू दोनें चीजां बड़ियां अच्छियां होई जंदियां जि'यां कि गर्म मसाला अस खड़े मसाले बी यूस करने होन्ने जि'यां कि केईं जि'यां कि बरेआनी इ'यां मतलब कि पलाओ बनाई दित्ता समझी लैओ चौल टाईप दे गै होंदे बरेआनी जिस्सी आखदे ओह्दै बिच्च

जि'यां कि साढ़ै डोगरें दै केह् करदे हल्दी धब्बी ओड़दे जि'यां कि कोई बी ढेर होऐ गोहे दा उद्धर धब्बी ओड़दे फिर ओह्दा बूह्टा जमदा मतलब बूह्टा जमदा ओह्दै ख'ल्ल हल्दी लग्गी दी होंदी फिर ओह् लोग कुछ देर बाद हल्दी खुंडी लैंदे जि'यां कि हून हल्दी खुंडनें दा ब्हार नेईं ऐ पर हून हल्दी लग्गा दी ऐ हून हल्दी लग्गा दी हुन कुछ म्हीनैं बाद हल्दी खुंडनी ते हल्दी गी फिर सकाना कुछ गी फिर उस्सी असें प्यान जाना ओह्दा मतलब पूरा इ'यां पौडर टाईप करना फिर ओह् हल्दी त्यार होई जानी इ'यां गै गर्म मसाला अस दकानें पर लैन्ने जां कुदै उग्गदा जि'यां कि गर्म मसाला उग्गदा कुतै बी फिर अस उस्सी तोड़ने फिर उस्सी अस सकाने शैल करियै फिर भुनन्ने थोह्ड़ा थोह्ड़ा फिर अस उस्सी प्याह्ने शैल करियै मतलब पौडर टाईप करने समझा ने नी तुस जि'यां कि जि'यां नमक होंदा जि'यां बड्डी टुक्करी टाईप च थ्होंदा नमक इ'यां समुन्दरै कंढै पैदा होंदा नमक इ'यां टुक्करी टाईप च फिर अस अच्छी तरह मतलब उस्सी बी पौडर टाईप च बनाने अस ओह्दे कारण ओह् होई जंदा ओह् पौडर फार्म च बनी जंदी फिर ओह् खाने आस्तै यूस होंदा जि'यां कि काला नमक होंदा चिट्टा नमक इ'यां गै साढ़ी खंड ऐ ओह् जि'यां गन्ने दा रस जि'यां कि गुड़ ऐ गुड़ जि'यां साढ़े इत्थै अम्बल बनादे ओह्दै च गुड़ पौंदा मतलब गुड़ होर इम्बली ओह्दे कारण औह्दा टेस्ट दुगना त्रिगना चरुगना होई जंदा ओह्दै कन्नै सोआद साढ़ा डवल टरिप्पल होई जंदा मतलब बौह्त गै अच्छा सोआद आंदा असेंगी ते में इन्ना गै बोलना चाह्ना थोआड़ै आस्तै धन्यावाद